دلی میں تعلیمی نظام تحقیقی اور اختراع پر ناکافی توجہ کن مسئلہ بہت بڑا ہے اس سے نپٹنے کے لیے اسٹوڈنٹ طالب العلم کو مینٹلی مضبوط بنانے کے لیے اس کے لیے اس طرح کے کھیل کروائے جاتے ہیں کوشش کی جاتی ہے اس کے لیے ایکٹیوٹیز الگ الگ قسم کے پروگرام پڑھانے کے طریقوں میں ڈیلی تبدیلیاں انتی جدید سائنس ٹیکنالوجی سے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش سمجھنے کی کوشش کی جا رہی